मां वटि मुंहिंजो भरोसेमंद और मनपसंद रनिंग शूज़ कैंपस पाईंदो आहियां उहो मूंखे इन लाइ वणंदो आहे की उहो पाइण में इलाही कंफ़र्ट आहे उन जा कलर इलाही सुठा ईंदा आहिनि रनिंग करण में मूंखे इलाही उनके सुठो लॻदो आहे पायण में और खेल कूद करण में और बेडमिंटन वगै़रह खेलण महिल मां उन शूज़ खे और पंहिंजे ट्रेक्स सूट खे पाईंदो आहियां उनखे पाएण सां मूंखे उन कपिड़नि में और शूज़ में इलाही बढ़िया तरीक़े जो आराम महिसूसु थींदो आहे और खेल खेॾण में मजो ईंदो आहे